हमारे क्षेत्र में कई प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएँ और शैलियाँ जो कि हमें देखी जा सकती हें कुछ शैलियाँ परंपरागत तरीके या पुराने समय से चली आ रही हैं तो उन्हें हम किस प्रकार से कर सकते हैं और आने वाले पीढ़ी को भी हम सिखाते हैं देसे हमारे यहाँ कुस्स शैलियाँ हैं जो कि या कुछ जाती ऐसी हैं जो की परंपरागत तरीके से कुछ चीज़ें बनाती हैं हस्तलिखित बनाती है नृत्य हैं जो कि ढ़ोल एवम ताशों के द्वारा किया जाता है तो हम भी उसको सीखें और आने वाली पीढ़ी को सिखाएँ इससे हमारी जो संस्कृति का पता चलेगा आने वाली पीढ़ी है हमारी संस्कृति एवं परंपराओं को समझ पाएगी और संगीत सेलीयों को भी देखा जा सकता है क्योंकि अभी जो वर्तमान इस्थिति दी हैं उसमें नवीन शैलीयाँ चालू हुई हैं जिसके कारण हमारी जो पारंपरिक कला और हमारी जो संगीत शैलियाँ हैं वो पीछे रही जा रही है तो हम उनको भी आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह लोगों को इन परंपराओं को आने वाली जो पीढ़ी हैं उस पीढ़ी को भी हम सिखाएंगे क्योंकि आजकल जो हें बच्चे नई नई चीज़ें सीख रही इसके साथ अनुसार हम ही जो भीं आज कि संगीत के इस क्षेत्र में हम जो नृत्य कला उसके क्षेत्र में सिखाना चाहिए और सिखाने कि जरूरत है क्योंकि बच्चे जो हैं हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं और हमें हमारे संस्कृति कैसी हैं यह बताना आवश्यक है इसलिए हमें इसकी जरूरत है कि हम जो है हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं उन पीढ़ी को हमारे जो प्राचीन समय से चले आ रहे नृत्य हमारी शैलियाँ हमारी जो संगीत शैलियाँ हैं एवं हमारी जो परम्पराएँ हैं उनको देसे वो हमारे धार्मिक त्योहार हैं उनके बारे में हम दिखाएँ जिसके कारण जो हमारी जो परंपराएँ हैं वह टूटे नहीं और इसीलिए अगर हमारी पराधर्म भी रहेगा धर्म भी निस निश्चित रहेगा क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो हमारे जो हैं धर्म धर्म कहीं न कहीं पीछे रह जाएगा